पैह्ले पैह्ले जमाने च केह् होंदा हा कि खेढना स्पोर्टस ऐक्टिविटी ते जरूर पढ़ना बी बड़ा मुश्कल हा जि'यां कि जागतें गी ते चलो थोह्ड़ा बौह्त फोर्स करदे हे पढ़ने आस्तै लेकिन कुड़ियें गी ते बिल्कुल ना गै उ'नें कोई पढ़ने आस्तै कोई जोर दिंदा हा ते ना गै खेढने आस्तै जोर दिंदा हा आस्तै आस्तै दिक्खो थोह्ड़ा थोह्ड़ा जि'यां टैम बदलेआ आस्तै आस्तै चेंज आया थोह्ड़ा साढ़े च बी चेंज आया लोग दुनियां दारी लोग जिसलै थोह्ड़े थोह्ड़े पढ़े थोह्ड़ी उं'दे च ऐजुकेशन आई तां थोह्ड़ा उ'नें कुड़ियें आह्लें पास्सै बी ध्यान दित्ता कि नेईं इ'नें बी पढ़ना चाहिदा एह् बी इक समाज दा हिस्सा न असें इ'नें बी अक्सैप्ट करना चाहिदा बाकी अस पैह्ले जमाने दे जेह्का साढ़ा जैंडर जेह्ड़ी जेह्का साढ़ा जैंडर इक्वैलटी ऐ ओह् बड़ी घट्ट ही लेकिन हून आस्तै आस्तै जि'यां टैम बदा दा ना उ'आं उ'आं एह् घटदी जा दी अस दिक्खै ने पैह्ले जमाने अस दिखदे हे कि कुड़ियें गी घरादा बाह्र नेईं हे निकलना दिंदे बस उं'दा इ'यै कम्म होंदा हा कि घर बाह्र संभालो घरा दा चूह्ला चौका सम्भालो स्कूल ना दी ऐजुकेशन नांऽ दी कोई चीज है उ'नें नेईं हा पता जेह्के उं'दे बचैरे बजुर्ग हे ओह् नेईं हे पढ़े दे उ'नें फ्ही बच्चे बी उ'आं गै रक्खे खासकर कुड़ियें आस्तै ते एह् इक आखदे ना कि इक प्रचार जन होई दा हा इक इक सिस्टम जन बनी दा हा साढ़ी सोसाईटी दा बाकी जि'यां जि'यां टाईम चेंज होआ पढ़ाई आई साढ़ी जिन्दगी बिच्च लोग समझन लगे नेईं भाई अगर जागत जिन्ना जागता दा पढ़ना जरूरी ऐ कुड़ी दा पढ़ना बी जरूरी ऐ आस्तै आस्तै आस्तै टाईम निकलेआ एह् चीज खत्म होंदी गेई मुड़ें दे कन्नै कन्नै कुड़ियां बी पढ़ना लगियां पैह्ले जमाने स्पोर्टस केह् चीज ऐ असें निं हा पता असें बी नेईं हा पता ते साढ़ी कुड़ियें ते खैर तुस भुल्ली गै जाओ कुड़ियें गी कोई अग्गें नेईं हा करदा स्पोर्टस ऐक्टिविटी आस्तै ठीक ऐ जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोग जैदातर इस चीज गी नेईं हे समझदे कि भाई कुड़ियां बी इस ऐक्टिविटी दा इक हिस्सा न जेह्दे कन्नै केह् ऐ कि ओह् बी अग्गें जान ओह् बी अपना नांऽ बधान अपने घरे आह्लें दा अपने मां प्यो दा नांऽ रोशन करन पर उ'नेंगी मौका नेईं हा थ्होंदा इस चीज आस्तै मौका गै नेईं हा अगर कुसै कुड़ी बिच्च हुन्नर बी होंदा हा तां ओह् अग्गें नेईं ही पुज्जी सकदी की नेईं ही पुज्जी सकदी कि उं'दे जेह्के मां प्यो हे ओह् उ'नेंगी अग्गें नेईं हे जान दिंदे खास करी स्पोर्टस दी ऐक्टीविटी बिच्च पढ़ने दे कन्नै कन्नै साढ़ा स्पोर्टस दा होना बी साढ़ी जिन्दगी च बड़ा जरूरी हा जि'यां अस अजकल पढ़ाई करियै खैर दूर पुज्जे गै साढ़े बच्चे स्पोर्टस दी कैटागिरी बिच्च बी बड़े अग्गें पुज्जी गे न साढ़ियां बच्चियां देशें बदेशें जा दियां नैशनल लैवल खेढने गी खेढने आस्तै और दिक्खो इस स्पोर्टस दा साढ़ी जिन्दगी च बड़ा बड्डा हिस्सा इस स्पोर्टस कन्नै साढ़ा लाईफ स्टाईल चेंज होई जंदा अजकल अस दिक्खने निक्के निक्के बच्चे दस्सें दस्सें सालें दे एह्डे एह्डे ढिड्ड कड्ढे दे उ'नें एड्डा एड्डा मटापा उं'दी जिन्दगी च हून गै आई दा ऐनक दस्सें सालें त उ'नें गी ऐनक लगी दी एह्दी केह् बजह् ऐ जिन्ना साढ़ा पट्ट होंदा उं'दी लत्त होंदी ऐ दिक्खो एह् केह् ऐ ना एह् बेसिकली साढ़ा इक साढ़ा असें अपने बच्चें दा लाईफ स्टाईल चेंज करी ओड़े दा ठीक ऐ अज्ज दे टैम च बच्चे बाह्र दा खाना बड़ा पसंद करदे मोमोस उ'नें चाहिदे कुरकुरे उ'नें चाहिदे घरे दी रुट्टी उ'नें खानी निं घरे दी रुट्टी उ'नें खानी निं भुक्ख उ'नेंगी लग्गनी निं भुक्ख निं लग्गग ते उं'दी सेह्त निं बननी सेह्त निं बनग ते स्पोर्टस ऐक्टिविटी बिच उं'दा मन निं लग्गना व इक एह् चीज जरूरी ऐ मतलब स्पोर्टस ऐक्टिविटी इक कंप्लसरी ऐक्टिविटी ऐ जेह्ड़ी असें आपूं बी करनी चाहिदी ते बच्चें गी बी करानी चाहिदी ते एह्दा साढ़ी सेह्त बिच्च साढ़ी जिन्दगी बिच्च बड़ा बड्डा असर आखने गी ते अस बड़ा किश आक्खी ओड़ने साढ़ी कुड़ियां जी उत्थै पुज्जियां फलानां लोग बड़ी दूर तक पुज्जे लेकिन चलो पैह्लें टाईम किश होर हा हून टाईम किश होर ऐ अज्ज दा टाईम बाकाई कुड़ियां मुड़ें दे बराबर न मुड़ें दे बराबर खेढन लगी दियां ओह् पढ़ा दियां स्पोर्टस दी ऐक्टिविटी बिच बी अग्गें जा दियां बराबर दियां हिस्सेदार बना दियां उं'दे अज्ज दे टैम च कोई ऐसा कम्म निं ऐ जेह्का मुड़ा करी सकदा ते कुड़ी निं करी सकदी दिक्खो एह् कि'यां होआ एह् होआ सारा ऐजुकेशन दी बजह् कन्नै पढ़ाई बी अज्ज दे टैम च बड़ी जरूरी ऐ पढ़ाई दे बिना अज्ज दे टैम च इंसान जीरो ऐ जिस इंसान कोल पढ़ाई नेईं ऐ स्पोर्टस नेईं ओह् बड़ा मुश्कल ऐ ओह् नेईं जी सकदा नेईं रेही सकदा दिक्खो एह् चीजां छड्डियां स्पोर्टस असें छड्डेआ तां बस बढ़ापा साढ़ी जिन्दगी च आई जाना साढ़ा बढ़ापा जिन्दगी च आई गेआ ते बढ़ापा तुसेंगी पता ऐ बमारियें दा घर ऐ एह्दे आस्तै थोह्ड़ी अवेयरनैस्स बी ग्रांऽ ग्रांऽ च निक्के निक्के कसवें च गौरमैंट दी तरफ दा अवेयरनैसेस प्रोग्राम होने चाहिदे लेकिन होर कन्नै गै कन्नै गै निक्के निक्के गोरमैंट कोई सरकार अपनी तरफा निक्के निक्के कोई कंपिटिशन कराई ओड़ा करै जेह्दे कन्नै केह् ऐ कि उ'नें बच्चें गी थोह्ड़ा लालच थ्होऐ जेह्ड़े ग्रांऽ च रौंह्दे न जेह्ड़े इसी ऐक्टिविटी गी छड्डी दे न स्पोर्टस ऐक्टिविटी गी छड्डी दे न उ'नेंगी थोह्ड़ा लालच पवै इस लाईन च औन इस फिल्ड च औन ताकि अपना कुतै अपनी सेह्त दा ध्यान रक्खन गै कन्नै कन्नै बाकी आह्लें दी सेह्त दा ध्यान रक्खन कनै फिजिकली फिट रौह्न कनै मैंटली फिट रौह्न एह्दे कन्नै स्पोर्टस ऐक्टिविटी कन्नै साढ़ा साढ़ी जिन्दगी च एह् असर पौंदा बाकी फर्क पैह्ले ऐहा अज्ज पैह्ले ते ऐहा जैंडर इक्वैलटी पैह्ले साढ़े देश बिच्च ऐही लेकिन आस्तै आस्तै टाईम दे दौरान आस्तै आस्तै घटदी जा दी ते घटी बी जानी थोह्ड़ा टाईम लग्गना लेकिन घटी बी जानी बाकी गौरमैंट सैह्योग दे कन्नै साढ़े सैह्योग दे कन्नै सब होई सकदा ऐसा निं ऐ सब होई सकदा बस एह् ऐ मेरा मेरा इक मेरी राऽ एह् ऐ कि थोह्ड़ा गौरमैंट गी साढ़ी जेह्ड़ी स्पोर्टस अथार्टी गी उ'नें एह् चीज दिक्खनी चाहिदी कि कसवे दे लैवल उप्पर ग्रांऽ दे लैवल उप्पर ना कोई निक्के निक्के स्पोर्टस कंपिटिशन कराने होने चाहिदे जरूर होने चाहिदे कंपल्सरी होने चाहिदे